हाँ जी नमस्ते मैडम क्या चाहिए आपको हाँ क्या चाहिए आपको बताएँ हाँ मिल जाएगा पर में अभी दुकान में नहीं है मैं अभी गोदाम से छोटू से मंगवा देता हूँ हाँ मिल जाएंगे टेप और किस तरीके का चाहिए आपको टेप हाँ छोटी कैंची मिल जाएगी बड़ी भी मिल जाएगी आपके पास हाँ मिल जाएगी दोनों तरीके की मिल जाएगी हाँ छोटी वो अंगूठे के जितने आती है छोटी वाली वह भी मिल जाएगी हाँ दोनों तरीके की मिल जाएगी उससे हर तरीके की पेपर पिंच हो जाएंगी हाँ मैंने बोला न निकलवा दूंगा गोदाम से अभी छोटू से कह के अभी मंगवा देता हूँ मिल जाएगी हाँ वो मिल जाएगी हाँ अभी निकालता हूँ हाँ नोटबुक मिल जाएगी न आपको कौन से साइज़ में चाहिए

हाँ तीनों मिल जाएंगी

पाँच साै रुपए बने है इन पूरे समान के दस दस रुपए के पेन है यह ठीक है अभी तीन सौ रुपए की